पन्द्रह अगस्त उन्नीस सए सैंतालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सए पचास पन्द्रह दिसम्बर दू हजार पाॅंच दू मई उन्नीस सए नवासी दू अक्टूबर अठारह सए निनानबे